आमी आतां आमच्या भुरग्यांक इंग्लीश मिडियमा परस मराठी शाळेन घालता कारण थंय कला हस्तकला अशे सगळे तरेची वस्तू शिकयतात फक्त शिक्षणू शिकयतात अशें ना बाकीच्या हायस्कुलांनी वेगवेगळ्या एकटिविटीज आसतात पूण त्यो कला बद्दल कांय आसना हस्तकला बद्दल कांयच आसना जशें की बावल्यो करपाक शिकोवप कागदाच्यो बोटी करपाक शिकोवप अशी बारीक बारीक शी हस्तकला आमच्या शाळांनी भरपूर प्रमाणान शिकयली जातात आनी आमच्या भुरगेपणान जेन्ना आमी शाळेन वयतालीं तेन्ना खूब तरेच्यो पेपर बोट्स कागदाच्यो बोटी बावल्यो वेगळ्योवेगळ्यो परत पेपराचें अशें कसलें कसलें आयटम करून आमी भरपूर आमकां आमच्या गुरुजींनी शिकयलां